हमरा अरके बिहारमे मैथिली भाषा बड़ा नीक से बाजल जाइ हइ आरो

आरोके बहुत पसन्द भी हइ आओर बच्चो सबके भी पसन्द हइ गाँव घरके भी आदमी सबके बहुत पसन्द पड़य हइ मैथिली भाषा आरो आरो हमरा अरके मम्मी पप्पा आरो इएह सब भाषा मैथिलिये भाषा बाजय हय मम्मी पप्पा बाबी बाजय भाय भी बाजय मैथिलिये भाषा बहिन भी मैथिलिये भाषा बाजय हइ आओर गाँव घरमे आदमी बड़ा नीक कहय हथिन आओर बाहरोके आदमी हमरा नीक कहय हथिन